नमस्ते भैया मेरे यहाँ खा खाना पहुंचना है दाल चावल रोटी सब्ज़ी इडली डोसा पूरी सब्ज़ी समोसा पकौड़ी कचौरी ये सब सुरक्षित पहुंचना है कहीं गिरने ना पाए अच्छा सा मेरे घर पहुंचा दो तो मेरे घर मेहमान आए हुए हैं